हैमर हमरा परिवारक लेल विभिन्न प्रकारकऽ काजमे आवश्यक अछि परिवारमे काँटी ठोकबाक जरूरी हुए आ बा कोनो प्रकारकऽ चीज तोड़बाक हुए ओहिमे हैमर हमर बहुत काज करैत य